में अपने जिंदू दे बारे च दस्सना तुसें कि पैह्लें पैह्लें अ'ऊं किस हालत च रेहा हून मेरी केह् हालत ऐ पैह्लें पैह्लें मिकी अस बड़े इक गरीब घराने दे लोक आदमी हे ते बूट नेईं हा पैरें लाना होंदा ते असें गी पराने जमाने आखदे नुक्कां नुक्कड़ु ओह् नुक्कड़ु लाइयै असें पले होए मठोए बड्डे होए फ्ही असें स्कूल बी गे फ्ही अस स्कूल बी पढ़े फ्ही ओह्दे बाद असें ई बड़ी गरीबी दिक्खी असें साढ़े मां प्यो जेह्ड़े हे ओह् बी काफी मैह्नत करने आह्ले आदमी हे उ'नें जिमी दारी करियै गै अपना बाल बच्चा जेह्ड़ा पालेआ असें पालेया मठेरेया ब्हाएआ ते असें ई फ्ही उ'नें पढ़ाया बी लखाया बी फ्ही साढ़ी नौकरी बी लोआई ते अस मास्टर रेह् में तेत्ती चौत्ती साल जेह्ड़ी नौकरी कीती ऐ हून अस ते खुश किस्मत आं कि अच्छे आं मेरे परोआर बी है तिन्न लड़कियां इक मुड़ा ऐ अस बड़े अच्छे फैमिली बड़े अच्छे घराने दे आदमी होई गे आं अस जेह्ड़े बाल बच्चा ऐ अपनी अपनी जगह् ठीक गुजारे बिच न उ'नें ई कोई किसे चीज दी कमी निं ऐ अस पैह्लें कच्चियें कोठियें रौंह्दे हे हून असें कोठे बी अपने जेह्ड़े अपनी मैह्नत करियै ते कोठे बी जेह्ड़े अच्छे अस पाई ओड़े पक्के मकाने र'वै नेआं हून चार आदमी इत्थै साढ़े कश आवै दे जा दे पैह्लें इत्थै कोई बी नेईं हा औंदा के गरीब आदमी दे कोई बी नेईं हा साढ़ी गल्ल सुनदा निं हा कोई असें पुछदा हून अस जेह्ड़े आं नौकरी करियै आए फ्ही असें केईं कम्म कीते कारोबार कीते उ'दे कन्नै असें ई अपनी जिंदगी जेह्ड़ी बड़ी अच्छी अस बसर करा ने